हमारे राजस्थान ज़िले में दो तरह का पानी आता है एक आता है मीठा पानी और एक होता है खारा पानी कुछ लोग जो होते हैं खारे पानी से ज़्यादा उनमें हॉबीज़ होती हैं कि वह उसी को मतलब अपने जीवन का एक पाठ समझते हैं और मीठा पानी होता है कुछ लोग वह पीना प्रीफ़र करते हैं जैसे कि आप शादियों में देखते हैं तो लोग जो कैंपर्स का आर्डर देते हैं और शादियों में कैंपर्स को मंगवाते हैं ताकि लोगों के पानी में कमी ना हो और कुछ लोग होते हैं जो पानी को वेस्ट करते रहते हैं पीते नहीं है मगर यहाँ वहाँ गंदे हाथ धोने में लगा देते हैं और लोग उसे पीना कम समझते हैं और गिराना ज़्यादा समझते हैं तो यह पानी की वेस्टेज है उसका आदर नहीं करते हैं इसी वजह से यह